मूंखे अॼु राति जो ॿीं बजे फ़्लाइट पकिड़ण लाइ एरपोट ते वञिणो आहे छा तव्हांजी एरिया में कोई कैब या कोई आटो या कोई कार आहे जेको मूंखे एरपोट ताईं वठी हलंदो मूंखे वठण लाइ ॿारहें बजे मुंहिंजी लोकेशन ते मिलो